ہاں میں اپنی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے فوٹوز کلک کرنا بہت پسند ہے میں کئی طرح کی فوٹوز کلک کرتا ہوں مجھے اچھی اچھی لوکیشن پر جا کے فوٹوز کلک کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں فارن میں جا کر فوٹو کلک کرتا ہوں میں اسنیپ چیٹ پر اسنیپ اسٹریک بناتا ہوں جس میں میں اپنی فوٹوز کلک کر کر کر کے بھیجتا ہوں مجھے سیلفی کلک کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں نے بہت ساری سیلفیز لے رکھی ہیں جو کہ میری گیلری میں ہیں مجھے بیک پوزیز بھی بہت اچھے لگتے ہیں میں ایک اچھا فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں میرے انسٹاگرام آئی ڈی پر میں نے اپنے بہت سارے فوٹوز اپلوڈ کر رکھے ہیں میرے انسٹاگرام آئی ڈی پر دس ہزار سے زیادہ فالوورس ہیں